बर' रावा आंनि गुबै राव आरो आंनि जोनोमगिरि राव जोनोमगिरिनिफ्रायनो रायलायबोनाय राव बर' रावखौ जों अरायबो बर'फोरा बर' रावै आरो बर' रालायनानै मोजां मोनो आरो जोबोर गासिबो बर'जों रायज्लायजोबो बेलेकआव बायदिसिनाफ्राव थांबाबो बायदिसिना ओनसोल गुबुन जायगायाव थांबाबो जोङो बर'जों बर' जोंनि आइ आफा बा जों नख'रनिफोरजों थांबाबो जों गासिबो बर'जों बर' रायलायो